हेलो नमस्ते सर नमस्ते सर हलो नमस्कार नमस्कार गैस चाहिए गैस आठ सौ नब्बे रुपये का मिलेगा हाँ तो आठ सौ नब्बे रुपये का गैस पड़ेगा जो है और हाँ हाँ ठीक है हाँ तो वही आपको आठ सौ दस आठ सौ नब्बे रुपये पड़ जाएगा गैस और जो है जी नहीं ऐसा है ना कि देखिए जो उसका रेट है वह फिक्स रेट है उसके बाद जो है चालीस रुपये आपके यहाँ पहुँचाने का लगता है ठीक है और उसमें जो है अब मान लीजिए दूसरे लोगों से पचास रुपये लेते हैं आप चालीस रुपये दे दीजिएगा ठीक है आठ सौ नब्बे रुपये का गैस है ठीक है हाँ और जितने भी गैस आपको चाहिए आप पासबुक ले कर आइएगा ठीक है जब तक पासबुक ले कर नहीं आएँ

नहीं नहीं पासबुक के साथ मिलेगा पासबुक मिलेगा तभी एंट्री होगी ना पासबुक बग़ैर पासबुक का नहीं मिल पाएगा आब जो है ना बहुत सारी दिक़्क़तें होती हैं जैसे आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा जब पासबुक रहेगा तो आप पासबुक पर लेंगे तो आपको सुविधा भी तो मिलेगी नहीं तो अब एक ही पर पासबुक पर एक ही मिलेगा तो आप दस लोगों का पासबुक इकट्ठा करिए दस चाहिए तो दस लोगों का पासबुक इकट्ठा करिए और दस लोगों के नाम से लीजिए फ़ायदा इसी में है और वैसे तो ब्लैक में थोड़ी मिल पाएगा ब्लैक में वैसे ही सप्लाई नहीं मिल पा रही है ब्लैक से कैसे मिल मिल पाएगी

हाँ चालीस पचास है जैसे पचास है तो अब उसमें क्या करेंगे कि आपके लिए थोड़ा जो है वह कर देंगे क्या बोलते हैं दस रुपये कम कर देंगे चालीस रुपये कर देंगे जैसे पचास रुपये भाड़ा है आपके ट्रांसपोर्टेसन चार्ज जो है गैस गोदाम से आपके घर तक का पचास रुपये लगता है तो अब उसको हम चालीस करवा देंगे उतना कर देंगे आपके लिए

ठीक है नमस्ते नमस्ते